कढ़ी चांवरु दालि पकवान भींडी पराठा पटाटा भुॻल चांवरु बिहु पटाटा पटाटा टमाटा गोगिड़े जी भाॼी गुलनि जी भाॼी सुवांजिरे जी भाॼी पूरी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवरु सेयल मानी तरियल भाॼी